पबज़ी पबज़ी हमारे द्वारा खेला गया सबसे पसन्दीदा गेम है इसमें बहुत सारे बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जो मुझे बहुत ही प्रवाहित प्रभावित करते हैं जैसे कि इसमें के गन्स जैसे इसमें इसमें कि गन्स होते हैं ए के फोर्टी स्नाइपर्स आदि और इसकी जो जो गेमिन्ग के फीचर्स हैं और जो क्वालिटी है बहुत मुझे प्रभावित करती है और मैं इस गेम को लगभग डेढ़ से दो साल लगातार खेला हूँ जो कि इसमें इसको खेलने में बहुत ही मज़ा आता है बहुत ही मज़ा आता है हमको और इसमें इस इसमें जो मैप्स हैं काफी आकर्षक और अच्छे हैं जिसको कि देखकर हमें खेलने का मन करता है और ऐसे बहुत सारे गेम मैं खेला हूँ जैसे कि पज़ल्स स्नेक्स स्नेक्स स्नेक्स खेला है इसमें स्नेक्स वाला गेम खेला हूँ और सबवे सफ़र खेला हूँ सबवे सफ़र बहुत सारे गेम खेला हूँ जिसमें कि मेरा पबज़ी पबज़ी बहुत ही बहुत टाइम तक खेला हूँ जिसमें मेरी अच्छी खासी रैन्क आती थी और मैं इसको सबसे अपने लोकप्रिय गेम में से एक मानता हूँ जैसे कि कार राइडिन्ग खेला हूँ कार राइडिन्ग में कारों को भगाने में बहुत ही अच्छा लगता था और कारों को भगाना बहुत ही अच्छा लगता था और काफ़ी लम्बी राइड करने में बहुत ही मज़ा आता था राइड करने में मज़ा आता था और भी दूसरे भी काफ़ी हैं बहुत सारे गेम हैं जो कि अच्छे लगते हैं और गेम गेम टाइम पा टाइम स्पेन्ड करने के लिए काफ़ी एक अच्छा ज़रिया है जिसमें कि हम कुछ अपना टाइम निकालकर इसको खेलने और अपना टाइम व्यतीत करें जबकि गेम बहुत ही आजकल तो बहुत ही लेटेस्ट गेम आ चुके हैं जैसे कि स्कल कॉल ऑफ़ ड्यूटी पबज़ी सबवे सफ़र राइडिन्ग बहुत सारे चेस लूडो जैसे कि हमलोग लूडो बहुत खेले हुए हैं ऐसे और मोबाइल पर भी आजकल लूडो बहुत ही प्रचलित है जिसमें जिसमें जिसमें हम कैसीनो गेम बहुत सारे गेम हैं जो कि हम खेलते हैं आज भी और इससे लूडो उडो आजकल तो मतलब पैसा कमाने का भी एक ज़रिया हो गया है गेमिन्ग से पैसा कमा सकते हैं आप इसमें बहुत सारे जैसे हम हुआ यह सब चीज़ें बहुत आज ही आजकल आकर्षक आकर्षित कर रही हैं लोगों को इससे इससे पैसा भी आप कमा सकते हैं